सो हांव सांग सोदता हे की हांव गोंयांत रावता आनी आमच्या गोंयांत जायत्यो आमी आमचे गोंय एक कोश्टल एऱ्याक पडटा एक कोश्टिल एरिया सो आमचे वेदर आसात ते आसता बॅलन्स आसतात बरें हिंगा क्लायमेट ओके आसतात आनी मे म्हयन्यांत एप्रील मे म्हयन्यांत गरमेचे दीस खूब सारके टेम्परेचर जाता थर्टी टू टर्टी सिक्स डिग्री इतलो जाता ओके आनी हेर कडेन गेलो जाल्यार महाराष्ट्रा बी न्यू देल्ली बी तांचे गरमेचे दीस सारके खूब सारके चड गरमी जातात आनी आमचे भारतान जायत्यो ज्यो प्लेसीस आसात फॉर एग्जांपल जम्मू एण कश्मीर तिंगा झेल पडटा स्नो पडटा मागीर आसाम आसा वेस्ट बेंगल आसा थंय पावस चड केरला पावस चड सो आमचे जाय ते इंडियाक पलेसीस आसात जाय ते माउंटन्स आसात मागीर वॉटरफॉल्स आसात आनी हे सिजना सिजना प्रमाणे एक एक गांवांत हें क्लायमेट चेंज जाता हें नॅचरल तें हें सगलें पास जावपाक जाय हे नॅचरल सगळें जावन आसा सो तूं गोंयांत आयलो जाल्यार गोंयांत तुका शिंयाचे दीस जावन आसा ऑक्टोबर ते जनवरी हे म्हयन्यान हिंगा बरें शीं पडटा आनी गरमेच्या दिसान हिंगा गोंयांत भरपूर गरमी वाडटा म्हण तितली न्हू ओके आसता आनी तूं जर दुसरे गांवांत हे भारतांत एक एक देसांत एक क्लायमेट चेंज जाता जावं आसाम वेस्ट बेंगल थंय पावस बी खूब पडटा रेनफॉल भरपूर फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बेंगोल आनी जम्मू कश्मीर गेल्यार थंय स्नो पडटा झेल पडटा सो हे सिजना प्रमाणे एक एक देशा एक आमच्या भारतांत प्लेसीर हो क्लायमेट चेंज जाता आनी जावन आसा नॅचरल सगळें